सुपौलमे सभी तरहकऽ लोक छै केओ हिन्दी बाजय छै केओ मैथिली बाजय छै केओ भोजपुरी बाजय छै केओ ठेठही बाजय छै एहिमऽ बहुत तरहके छै केओ ब्राह्मण छै केओ छोटो छै केओ दलितओ छै केओ रामओ छै आओर बात रहलैए आदिवासीकऽ आदिवासीकऽ ओतय बारेमऽ जानकारी नहि छै ओतय जानकारी नहि रखलियै कोयना कुशवाहा सुनलेहै एहि सभके बारेमऽ